कोंकणी भाशा ही खूब जुनी भाशा आसा आनी गोंय राज्याक जास्ती जास्त लोक कोंकणी भाशा उलयतात

जशे जशे गाेंयाक वेग वेगळ्या भाशेचे लोक येतात किंवां जेका आमी ट्युरिस्ट म्हणटात ते जेन्ना गोंयाक येता तेन्ना वेग वेगळ्यो भाशांचो आसपाव गोंया राज्या भितर जाता तेका लागून हिंदी जी भारताची मुख्य भाशा आसा गोंया राज्याचा लागसर महाराष्ट्र राज्य आसा थंय मराठी ही मुख्य भाशा उलयली जाता ताच्या नंतर भारताच्या दक्षिण टोका कडेन म्हणजे गोंयाच्या खालचे राज्य म्हळ्यार कर्नाटका हांगा कन्नड भाशा उलयतात देखून दोनी राज्याचे वेगवेगळे लोक जे आसात एक राज्यातले दुसरे राज्या पर्यंत वचप जाता आनी तेन्ना ह्या राज्याची भाशा दुसऱ्या राज्याक जेन्ना आपण उलयता तेन्ना त्या भाशेंतले काही शब्द जे आसात तें ह्या भाशेंत प्रामुख्यान येता उदारणात जेन्ना आमी कोंकणी उलयतात तेन्ना कर्नाटक ह्या राज्यांत वता तेन्ना तांचें कन्नड जे काही शब्द आसात ते उलयतात तेन्ना आमकां आयकुपाक येता आनी जर आमी महाराष्ट्र ह्या राज्यांत गेले जाल्यार मराठीचे काही शब्द आमच्या कोंकणी भाशेंत भितर येता त्याच प्रमाणांत गोंयाकूय काही लोक जे आसात ते मराठी उलयता देखून कोंकणी भाशेक मराठीचे काही शब्द जे आसात तें जास्त प्रमाणांत येता तेका लोगून कोंकणी स्पश्ट कोंकणी उलोवपाक काही जाणांक अडथळो येता आनी दुसरे म्हळ्यार गोंयाक कोंकणी पेक्षा मराठीच्यो शाळा चड आसात तेका लागून जरी आमी कोंकणी जरी भाशा उलयता पुण आमचे जास्ती जास्त माध्यम जें आसा तें मराठी भाशेंतल्यान आसा ताका लागून मराठीचो प्रभाव हो ह्या कोंकणी भाशेचेर जाता तेजे उतल्यान आतां कांय लोक टिवी किंवां इतर माध्यमांतल्यान हिंदी इंग्रजी ह्यो भाशा उलयतात त्या भाशेचोय प्रभाव कोंकणीचेर जाल्लो आसा कारण तोजो एक एक शब्द जो आसा तो आमी कोंकणी उलयता तेन्ना घेता ताज्या उतल्यान कोंकणीक उलयता तेन्ना वेवस्थीत रित्यां एकाच सुरांत किंवां एकाच आवाजांत किंवां एकाच भाशेंत अशें पध्दतीन जायना हो जो इतर भाशाचो प्रभाव जो आसा ह्या कोंकणी भाशेचेर जाला त्याच प्रमाणे आमचे जे जाण्टे आसा तांच्यानी आमची संस्कृती टिकोवन दवरली संस्कृती टिकोवन दवरता आसतना ह्या कोंकणी भाशेंतल्यानूच ती जगल्या कोंकणी भाशा जर नाशिल्ली जाल्यार ही आपली संस्कृती जी आसा ती टिकपाक खूब वेळ लागता आशिल्लो उदारणांत काणकोणांत शिगमो गुडूलो अशे वेग वेगळे उत्सव सण लोक मनयतात तेन्ना त्यो कोंकणी भाशा उलोवपाचे लोक जेन्ना एकटांय येता तेन्ना तांची संस्कृती जी आसा एकमेकांक जे कार्य करतात तें वेवस्थीत जाता ना जाल्यार वेग वेगळे पद्धतीची समजा वेगवेगळे भाशा उलोवपाचे लोक जेन्ना एकठांय येता तेन्ना वेगवेगळ्या भाशेचो एक थंय संपर्क जाता आनी तें जें कार्य जें आसा दैवी कार्य जें म्हणटा तें समजून घेवपाक त्रास जाता तेका लागून संस्कृतीचेर आतां गोंयाक जो आसा तो इतर संस्कृती आसा इतर राज्याचे आसा इतर देशाचे आसा गोवा एक ट्युरीस्ट जागो जाल्ल्यान वेगवेगळ्या देशांतले लोक हांगा येता आनी ताजो परिणाम जो आसा तो आमच्या संस्कृतीचेर जाला आनी तो त्या कोंकणी भाशेचेर आता जावपाक लागला कारण आमचेच कांय लोकांक ह्या इतर देशातले लोकांची संस्कृती जी आसा ती आवडपाक लागला आनी तांकां आपली संस्कृती सोडून दुसरी लोकांची संस्कृती केले जाल्यार बाकीचे लोक बरें म्हणटा अशेंय तांकां दिसता ताका लागून ही आता सद्याक आमची संस्कृती आसा कोंकणी भाशा आसा ती टिकोवन दवरपाची अत्यंत गरज आसा आनी प्रत्येक गोंयांतल्या नागरिकान ही कोंकणी भाशा समजून ताजो जास्ती जास्त वापर करपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय